जब मैं सिलाई के लिए तैयार हुई सीखने गए मुझे तो सिलाई आती नहीं थी एक ठो भाभी लगती उसके यहाँ जब मैं सिलाई सीखने गई तो पहले पहले उन्होंने मुझे पेपर काटना सिखाए पहले सबसे आसान तो पेटीकोट लगता है तो पेटीकोट ही पहले बनाना सिखाई एक दो बार पेटीकोट को तो पेपर पे भी नहीं बताई थी वो तो बोली जो सिम्पल है काट लेना कपड़ा से भी हो जाएगा तो पहले मुझे पेटीकोट काटना सिला सिखाई तो मैंने पहले ऐसे पेटीकोट जे लम्बाई चौड़ाई माप लिए अपना उसके बाद उसका पट्टी काट के उसके डो धागा बनाने का जो होता है वो काट लिए उसके बाद मैंने सिलाई की की तो दो तीन पेटीकोट थोड़ा बहुत डिसमिस खराब हुआ फिर ठीक हुआ उसके बाद मैंने ब्लाउज़ के लिए पेपर की कटाई की पेपर पर काट कटाई करने के लिए बताई की मुझे ऐसे गला काटना है पांच इंची पांच इंची पर गला काटना है छः इंची पर बगल काँखिया होता ना वो काटना होता है और दो इंची सवा दो इंची के आस पास ये गला कटता है गला के कटाई होती है तो मैंने ये सब के करके काटना शुरू किए तो मुझे बहुत मुश्किल लगा ब्लाउज़ का कटाई करना और सिलाई भी मुश्किल लगा पहले तो काटने में भी बहुत परेशानी हुआ धीरे धीरे करके हम लोग कोशिश किए तो काट लिए फिर उसको कपड़ा पर कपड़ा कटाई करना शुरू किए पहले तुम पेपर ही काट के उसको हाथ से सिलाई किए थोड़ा बहुत बना तो पुराना कपड़ा लिए फिर पुराना कपड़ा काट के उसको ब्लाउज़ बनाए ब्लाउज़ बनाए उसमें हेम करना तो बहुत मुश्किल होता है उसका काज बटन जो होता है ना वो करना थोड़ा बहुत मुश्किल लगा तो हमने कोशिश की उसके लिए भी तो फिर टेकना भी बार बार दुबारा से टेकते कभी कभी थोड़ा गड़बड़ हो जाता तो फिर उसको उघारते फिर से टेकाई करते ऐसे करते करते मैंंने ब्लाउज़ की भी सिलाई कर ली कर ली तो अपना अब सिलाई करती हूँ थोड़ा बहुत जितना हो पाता है उतना मुझे पेटीकोट भी बनाना आता है और मैं ब्लाउज़ भी बना लेती हूँ अपना सिल के पहनती भी हूँ और खुद की अगल बगल की जो होती है चाची आंटी लोग वो भी देती है तो वो लोग को वो दीदी को भी सिल देते हैं